کتابوں کے علاوہ میں کامکس اور میگزین پڑھتی ہوں لیکن مجھے اردو میں پڑھنا بہت پسند ہے اخبار میں بھی اخبار میں بھی میں اردو پڑھتی ہوں صبح کی تازی تازی خبر سنتی ہوں تو اچھا لگتا ہے بہت زیادہ کہ ہمارے دیش میں کیا ہو رہا ہے ہم کیا سننے کو سن رہے ہیں کیا سننے کو ہم دیکھ رہے ہیں مجھے بہت پسند ہے میگزین پڑھنا لیکن صرف اردو میں پسند ہے بہت مزہ آتا ہے جب ہم سنتے ہیں کہ ہمارے دیش میں کیا ہو رہا ہے کیا کس سے کس کی لڑائی ہو رہی ہے